एक पंथ के बच्चे के मतलब छोटा सा जो बच्चा रहता है वह बहुत नाज़ुक रहता है उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है उसे नहलाना धुलाना साफ़ रखना साफ़ कपड़े पहनाना फिर उसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है एक महीने का हो गया फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा होता है दो महीने का हो गया फिर थोड़ी और मतलब उसको लेने का तरीका सर पकड़ कर उठाना है उसका हाथ पैर ठीक से नहीं तो क्या होता है कि छोटे से बच्चों को जब उठाते हैं ना तो कहीं उनकी मुंडी कहीं जाती है हाथ पैर कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो हाथ पैरों में जो होता है दर्द तो ज़्यादा बढ़ जाता है और हम क्या है छोटे बच्चों को समझ नहीं पाते हैं कि वह क्यों रो रहा है किस लिए रो रहा है फिर उसके बाद वह तीन महीने का होता है तीन महीने का जैसे ही होता है तो वह थोड़ा थोड़ा जैसे आँख हिलाना हूँ करता है मुँह से कुछ न कुछ बोलना मतलब वह सीखता है फिर चार मंथ का होता है वह फिर उसके बाद वह क्या है कि देखना माँ को पहचानना यह सब करने लगता है पाँच महीने में वह थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है क्या होता है कि व मतलब माँ को देखता है और माँ को ही मतलब वह दूसरे लोगों को नहीं पहचान पाता है फिर सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा वह माँ के पास रहना वह करता है फिर छः महीने में हम अपने बच्चे को अन्न प्राशन कराते हैं अन्न प्राशन कराते हैं तो हम लोग तो खीर से अन्न प्राशन कराते हैं छोटे से बच्चे को उसको उसके बाद उसे अन्न प्राशन कराने के बाद नहलाना धुलाना सब कुछ करते हैं जो छोटे बच्चे के साथ रहते सातवें महीने में वह छठवें महीने और सातवें महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है आठवें महीने से वह खड़े होने की कोशिश करता है कि जैसे कोई टेबल है चेयर है या बेड वगैरह हुआ वह पकड़ कर खड़ा होने की कोशिश करता है नौंवे महीने में धीरे धीरे धीरे धीरे चलना सीखता है नौंवे दसवें महीने में चलना सीखता है ग्यारहवे और बारहवे महीने में वह अच्छे से चलने लगता है आराम से चलना सीख जाता है